म्हापसा पेडण्या फोंडा पणजी मडगांव बिचोलें सावंतवाडी वेर्णा नावेली वास्को चिकाली सांकवाळ

कुट्टाळे दाबोलीम शिग्र शिरगांव सांकळे केपें दुर्भाट करसवाड्या खांडेपार फातोड्डा पर्वरी गिरी नेवऱ्या राय कुडचड चडें सांवड्डें पारश्यां बोगमालो नुवें नावेली कुंकळ्ळे फातर्फा

बांबोली सांतीने पिलार आगशे बाणस्तारी कलंगूट बागा अंजुना कोलवा मिरामार जांबावले शिरदोना कारेबार माशेल दुर्भाट आमोण्या केळश्यां कांसावले बस्तोड्या अस्नोडें बोगद्यार सड्या बिल्ला बायणां ओल्ड गांवां कुर्तूर कुर्तोरी कोलवा रायबंद्रा सालमानशेर चोडणा कुमारजुआ बिचोले नानोड्या मालपें थिवी तालिगांव सालसेट मेरशे सांटाक्रूज मयें काणकोणा काणगें बेलाबाय वाडें न्यू वाडें मंगूर मेस्तावाडा वर्णापुरी हरमल कुळवली